पर्यटक मध्य प्रदेश का दौरा करते समय यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आभूषण और विशेष तौर पे जबलपुर जिले में भेड़ाघाट जो एक जगह है वहाँ से संगमरमर के बने हुए मूर्तियां तरह तरह से अलग अलग चीज़ों में अपना नाम लिखवा सकते समय संगमरमर के पत्रों में बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से परचेस कर सकते हैं